जोंनि न'आव फुजा होनायफ्रा बिदि बिदि होयो माबाखौबो ओइ हनुमानखौबो होयो आरो बाथौ फुजाखौबो होयो धुप धुना गाजि प्रसाद बिदिनो माबाना बाउनानै बरायनानै हलाबदि बिदि होयो आरो जोंनिया माबाना जेखौबो जेखौबो नांगौखिनिखौ होनानै धुप खाथि बा आलारि बाथि बेफोरबायदिखौ माबानानै फोजोंना बाथौ सिबियोरा बाथौ बोरायावहा खला होबाय आरो माबाबाय बिदि धुपफोरखौ थुनानै होनोसै आरो माखौबा माखौबा बिदिनो फुजा गिदिर खालिबाथ' गाजि फ्रसाद दुबा आपेल आंगुर माबा बुद गाजि बेफोरबायदि गलाइ गथाइ बायनानै फुजा होयोरा फुजा गिदिरखालिबा आरो फुजा गिदिर होआबा बे बिदि मंगलबाराव बा जिखुनु बिस्थिबार जिखुनु बारावबा बे आलारि बाथि आन्था माबानानै होना दोनो आरो थ' जोङोथ' बारा होबायानो थानाय जाया फुजा गिदिरखौबो खनफा खनफासो होनाय जायो